साढ़ी स्टेट च डोगरी दी जेह्की ऐ अज्ज कल मिगी जिस स्हाबा दा टाइम जा दा तां इसदी अहमियत घट्ट गै होंदी जा दी हून भी थोह्ड़ा मतलब की लोक जागरूक होआ दे अपनी भाशा गी लेइयै अपने कल्चर गी लेइयै होर जि'यां अस दिक्खदे आ दे पिच्छ्ले दस पन्द्रां साल दा तां इसदा जेह्का ऐ रुतबा घटदा गै जा दा जि'यां भी अज्ज्कल दे बच्चे होइये एह् ते इ'यां बड़ी शरम करदे बोलने ई ते जि'यां कोई डोगरी बोलना कोई माड़ी गल्ल होई जि'यां कोई अ अनपढ़ लोग बोलदे छड़े एह् साढ़े जेह्के स्कूल न स्कूलें च बी डोगरी दियां कताबां निं हैन कोई खास इस चीज़ दी मतलब की प्रेफरेंस बी घट्ट गै दिंदे न ते ऐसा मतलब की इ'यां गौरमेंट स्कूल होइये जां प्राइवेट स्कूल होइये इ'यां अज्जकल ते सारे मां ब'ब्ब चाह्न्दे की साढ़े जागत् प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूलै च गै पढ़न ते प्राइवेट स्कूलें च इंग्लिश ते हिंदी गै जादा प्राथमिकता दित्ती जंदी इसी डोगरी गी छुड़ियै डोगरी दा बोल चाल घट्ट गै इ'न्ना कोई खास ऐ निं ऐ